कोंकणी भाशा सगलींच कडेन अशी उलयना थोडीं हिंदी बीन उलयता थोड्या वाटारांनी उलयतात कोंकणी गोंयाक थोडी हिंदी बी उलयता अशी हें करतात